जय झूलेलाल असां हिंदू सिंधी आहियूं असां मिठड़ी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ु आहियूं असां चालीहो धूम धाम सां मल्हाईंदा आहियूं चालीहो जॾहिं असांजो पूरो थींदो आहे त असां जुलूस कढंदा आहियूं असां चेटी चंड जो बि जुलूस कढंदा आहियूं चालीहे ते असां झूलेलाल मंदर में पूॼा करे असां पलउ पाईंदा आहियूं असांजो मुख्य व्यंजन आहे उहो दालि पकवान आहे जेको जॻु ज़ाहिरु आहे असां चाप बि दिलि सां खाईंदा आहियूं असां दालि पकवान पकोड़ा पापड़ खीचा कचरी हे बि असां खाईंदा आहियूं असांजे घरनि में आर्तवारु ॾींहुं दालि कढ़ी चांवर बूंदी दाल डबल बि थींदी आहे असांजे पहनावे में कुर्तो ऐं पइजामो असांजो मुख्य आहे ऐं असां अचरज बि पाईंदा आहियूं ऐं हिननि मां माण्हुनि खे ख़बर पइजी वेंदी आहे भई इहो सिंधी माण्हू वञी रहियो आहे